एक बूक आसलो जो हांवें पयली म्हाका तो आवडूंक नासलो म्हणजे तातूंत आनी किदें आसतलें तातूंत व्हडलेशें वेगळेंशें अशें कितें आसतलें अशें हांव सदांच तें बुका विशीं हें करतलो म्हज्या फ्रेंड्सांनी तो म्हाका बूक सजेस्ट केल्लो की हो एक बूक आसा तूं हो वाच बट इनिशली तें बुकाचे कवराक पळोवनूच आनी तें टायटल पळोवनूच हांवे म्हणलें ना हो बूक हांव कित्याक वचूं आनी आफ्टर अ लाँग टायम म्हणजे एक खूब वर्सांनी म्हण हांवें तो बूक परत म्हजे मुखार आयलो पयलीं म्हाका तो आवडूंक ना बट आवडूंक ना म्हणजे ते टायटल ऑफ दॅट बूक इट सॅल्फ म्हणल्यार तोच म्हाका तो पसंद नाहलो म्हणजे टायटलूच म्हाका ते पसंद नासले ते बुकाचें नांव आसा रिच डेड पुअर डॅड आनी हे इनिशली हांवें हो बूक इग्नोर केल्लो की ना हांव वाचचो ना सो खूब टायमा उपरांत खूब टायमा उपरांत हो म्हाका बूक परत म्हज्या मुखार आयलो बाय चान्स ओरें सो हांवें तो बूक परत रीड वाचूया अशें हे इंटान तो वाचलो हातून जेन्ना हांव इनिशली वाचता वाचता तेन्ना डीप हातून गेलो की ही एक स्टोरी आसा जी आपल्या रियल फादराची आनी आपल्या बेस्ट फ्रेंडाच्या फादराची

ते दोगूय डेड जे भशेन जे भशेन ते हे करता म्हणजे वेगळे वेगळे पद्दतीन वेज बोत मेन शेप कशे हे करता म्हणजे आपूण कशे हे करता म्हणजे आपलेची लायफ कशी शेप करता ताजेर ते बेज ऑन दॅट इट इज द स्टोरी इनिशली म्हाका आवडूंक ना बट जशी ती वाचूंक गेलो ती डीप हांव वाचूंक गेलो ती ही म्हाका आनी लायक जावंक गेली